बेबो नों दायरेक्त गुवाहाटिनिफ्राय फैनो हायो गुनगुन दं आलट्रा गारि दं ए दाथ' दाथ' मेरला बासफोर दङ ट्रेनबो दङ ट्रेनाबो होंगो दोंगोखा बासाबोथ' दा मेरला जाबाय गुनगुन दं आलट्रा दं जेजोंबो फैनो हायो आरो दा दाथ' होंगो दोंगो बास जाबाय ट्रेनाबो मेरला फैनो हायो

बेबो नों गुवाहाटिनिफ्राय दायरेक्त फैनो हायो गुनगुन दं आलट्रा गारि दं

आलट्रा बास दायरेक्त क'क्राझार क'क्राझारनिफ्राय अबेयावबा थांनोबा दालाय होंगो दोंगो बास माबा फिसा फिसा फिरफिलि दं मा दं दा अथ' दं थांनो हायो गोसो बायदि दा गुलाय गुजाय गारि जाबाय होंगो दोंगो ट्रेनजोंबो फैनो हायो मोजां

बास सुपारजोंबो मोजां माबायाव फुङाव दं गुनगुन सारिथानिफ्राय बिदिनो जों क'क्राझाराव बिदिनो साराय नयता दसतायाव सफैयो फुंयावनो मरनिंयाव बेनिफ्राय नों अबेयावबा थाङोब्ला अथ' दं फिरफिलि दं बासजोंबा फैनो साबसिनसोबाव फैनो फ्रि जायो खोरखि सेरफ्राव आराम टाइम मोनो माला फैनो सानदों फंबायालाय दे फैबा फैबानो जाबाय दे फैबा नों कल खालामफिन दे